लोग शादी में लड़कियों दुल्हन को तोहफ़ा देते हैं जैसे उसके पिता उसके लिए कूलर फ्रीज वासिंग मसीन टी बी और गाड़ी दहेज के रूप में देते हैं जिससे उसकी सुख सुविधाओं में कोई समस्याएँ न पैदा हो